बाग बगीचा लगबैके लेल हमरासभ बहुत कोशिश करै छी जे जखन अरदरा नक्षत्र अबै छै वर्षाके समय अबै छै तऽ कोनो वृक्ष लगेलहुँ तऽ ओ बहुत सुन्दर आगाँ बढ़ल ओकर कलप एतेक सुन्दर लगै छै देखैमे जे किएक तऽ हरदम ओहिपर वर्षा होइ छै आओर ढलमल ढलमल ओहिपरमे जे से पानि खसै छै पानि खसलाके बाद ततेक सुन्दर लगै छै जकर कि वर्णन नहि आओर जे भी गाछ रोपलहुँ आओर जे भी गाछ रोपलहुँ से सबटा लागि गेल चाहे ओ आमके आमके पेड़ हुअऽ आओर शीशोके गाछ हुअऽ जौमके गाछ हुअऽ चहके गाछ हुअऽ आब तऽ बहुत सारा पेड़ आबि गेलै हँ जे बजारोसँ लोक आनि आनिके खरिदैए सखुआ सबके लेकिन ओसब महग ततेक दै छै गृहस्थके लेल बड़ी कठिन छै गृहस्थके लेल एतेक कठिन छै जे ओकर दाम बहुत छै तेँ हमसभ जङ्गलिए बेसी एखनहु लगबै छी हत्तापरमे गाछ लगा देलहुँ अथीमे बीचमे आमके गाछसब लगा देलहुँ ताहि बीच बीचमे आओर पेड़सब लगा देलहुँ तऽ देखैमे बड़ी सुन्दर लगै छै आओर ओकरा सालेसाल ओकरा कोड़लहुँ ओकरा हमेशा नया नया गाछसबमे जे छै से बीच बीचमे जे छै से अथी देलहुँ खाद देलहुँ ई अथीवला खाद देलहुँ जे ओ खाद देलासँ ओकरा ताकत भेटै छै आओर ओहि ताकतसँ गाछ वृद्धि करै छै ओहि वृद्धिसँ जे छै से गाछ जल्दी लम्बा होइ छै ओ हमसभ ओ केचुलीके अथीसब जे छै से ओहिसबमे जमा कऽ देलहुँ आओर जमा कएलाके बाद ओ खाद बनि जाइ छै खाद जहन सड़ै छै फेर कोड़लहुँ तऽ ओकरा जतेक कोड़बै जतेक कोड़ै छिए ततेक माटि टुटै छै आओर माटि टुटलासँ ई होइ छै जे खाद गाछ विकसित करै छै विकसितसँ हमेशा ओ समर्थ भऽ जाए छै समर्थ भेलाके बाद ओ तुरन्त मोजर पकड़ै छै मोजर पकड़लाके बाद ओ तुरन्त टिकला धरै छै टिकला धेलाके बाद ओ तुरन्त आम भऽ जाए छै आमसँ हमसब तुरन्त सुआदके पकड़लहुँ जे कोन कि हमसभ रोपलहुँ ओ फल हमरा नीक लगैत अछि कि नहि आओर एतेक फड़ैए जे लोकोसभके खूब देलहुँ ओम्हर अपन जे राही बटोही चलैए तकरो खुएलहुँ अपनो खेलहुँ इएह हमसभ बगीचाके इएह हमरा सभके अभिप्राय अछि जे नहि खूब गाछ लगाबी आओर खूब फल खाए आओर खूब खुएबो करी